थांनाय बोसोराव आङो बि ए लास्ट इयार इग्जाम होखांनानै लोगोफोरजों थ्रिप खालामनो थांदोंमोन बेयाव बेरायनो मोननानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों आरो लोगोफोरजों इन्जय खालामदों रायलायदों मिनिदों मोजां मोनदों बेनिफ्राय फैफिननानै एम ए नि थाखाय एदमिसन खालामनो एदमिसन खालामदोंमोन बेवबो फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय हाया हाया जादोंमोन आरो आइ आफाया मालायनाव दाहार लानानैबाबो आंखौ एदमिसन खालामनानै होदोंमोन फरायनो जोबोर गोसो आं एम एखौ बेनिखायनो आफाया एदमिसन खालामना होदोंमोन मालायनाव एसेबाबो दाहार लानानैबाबो दा फरायनो मोन्नानै जोबोर गोजोन्नाय मोनदों आरो लेखा खाथा फावथेन बायनायनि बेलायाव प्रब्लेम जादोंमोन बेवबो गोबां जेंना जेंसि जादों फरायनायनि बेलायाव खाथा फावथेन बायनायनि फैसा मोनहां मोनाहां जादों अब्लाबो आइ आफाया मेनेज खालामनानैबाबो आंनो लेखा फावथेन बायनो थाखाय फैसा हरदोंमोन आरो फैसा फरायनो जोबोर गोसो बेनि थाखायनो आइ आफाया नाजादों फोरोंनो थाखाय आंनो एसेबाबो फैसानि थाखाय राहा खालामनानै होदोंमोन आरो बे बोसोरावनो जोंना आइनि बिमा आबैया रुंसारि जादोंमोन बेवबो जोबोर दुखु मोनदोंमोन आबैनि जिउ गोमानायाव